नमस्ते सर सर मुझे मोबाइल लेना है तो आप दिखा सकते हैं कि आज कल कौन कौन से नये तरीके के मोबाइल चल रहे हैं सर आईफ़ोन दिखाइए ना आईफ़ोन फोर्टीन प्रो में क्या नया ऐसा है सर इसका बैटरी बैकअप दो दिन का कैसे हैं ऐसा क्या पावर है इसमें अच्छा सर और कम उसमें नहीं है क्या कोई जिसमें यह मुझे इसका जो आप बता रहे हैं कैमरा बहुत अच्छा है तो इसके कैमरे में ऐसी क्या खासियत है अच्छा सर यह अच्छी क्वालिटी मिल रही तो और उसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है सर और यह कितना उसमें जाता है सर प्रो कितना पिक्चर जो इसकी आती हैं न वो कितने उसमें रहती है और सर इसमें जो पिक्चर है हम जब हम बड़ी करते हैं तो इसके पिक्सल फटते तो नहीं हैं और सर इसका स्पीकर वगैरह आवाज वगैरह कैसी है जैसे अगर मैं मूवी वगैरह इस पर देखूँ पिक्चर वगैरह तो अच्छा और सर ये इसके आ आवाज जो है तेज़ करने पर फटती तो नहीं है ओके सर तो फिर मेरे के लिए यह आप पैक कर दीजिए ले जाने के लिए